क्या भाई आपके यहाँ से जींस लिए थे जो हाँ चिन्हे है न हमको तीन महीने पहले आपके यहाँ से जींस लिए थे वह साला एकदम ख़राब हो गया है इसका कलर भी उड़ गया और चला भी नहीं बताइए ऐसी जींस देंगे पहली बात तो आप पंद्रह सौ का जींस हमें दिए पंद्रह पंद्रह सौ का जींस दिए आप उसके बाद साला वह चला भी नहीं पाँच छः बार कचारें उसका बाद कलर चला गया और आप इतना महंगा जींस दिए थे आप गरांटी भी लिए थे कि दस बार कचारिये कोई दिक्कत नहीं हैं कलर भी चला गया साला और छुट भी नहीं है यह फट भी जा रहे हैं इसकी सिलाई देखिए कैसे हुई है उसी समय आपसे कह रहे थे इसका रेंज कम लिजिए तो आप नहीं ब्रांडेड कपड़ा है आप ले जाइए पहनिए एक बार पहन तो लिए देखिए एकदम ख़राब है आपका जींस नहीं नहीं हमें दूसरा जींस चाहिए दूसरा जींस दीजिए इसके बदले नहीं तो आपके दुकान को किसी को भेजेंगे नहीं कोई अइबो नहीं करेगा मेरे कहने से समझ रहें न आपके यहाँ जो हैं यह सब यह सब रेट नहीं कम करतें

नहीं नहीं हमको दूसरा जींस चाहिए यही रेंज में चाहिए इसके बदले चाहिए हम पैसा नहीं देंगे आपको क्योंकि इसको तीन बार कचारे हैं छुट गया बताइए ऐसे कोई करता है तीन बार में अगर कोई जींस ख़राब हो जाए पहली बात तो आप लोग सोलह सौ का दिए थे एक भी रुपया छोड़े नहीं उसके बाद गरांटी लिए कलर नहीं जाएगा फटेगा नहीं भैया आप ले लीजिए बताइए यही सब अच्छा नहीं लगता आप लोग का आपके दुकान कौन आएगा इसको बदलिए हम इसको नहीं पहनेंगे अब कलर साला छुट गया और फट भी गया है